फुजा फालिनायाव जोंनाव खेराइ फुजा दङ बिदिनो बाथौ दङ बिदिनो लोखि फुजा देवोल बेफोरबायदि फुजा फालिनाय जायो आरो बिदिनो देवोलफ्राव बिदिनो गसाय लाबोयो गसाय लाबोनानै बिदिनो बयबो ज'ज' फालिहैयो खुलुमहैयो गसायखौ मान हैयो गाव गावनि गोसो सिङाव गोसोनि साननाय गोसोनि लुबैनाय बेफोरखौ माने गसायनाव बोर बिहैयो गसायनियाव थांनानै गसायखौ खुलुम हैयो बेबायदिनो लोखि फुजा दङ लोखि फुजाबो फालियो आरो कालि फुजा दङ बिदिनो बुहुद माने बर'नियाव फुजा दङ हारिमुवारि हुदाफोरनि बेलायावबो बिदिनो ओंखाम गोरलै जानाय दङ माइ गोदान मोननायाव बिदिनो बर'फ्रा ओंखाम गोरलैखौ सिगां रायजोफोरखौ लिंनानै रंजानायजों फुजा होनानै ओंखाम गोरलैखौ सिगांग्रो फुजा होनानै जाग्रोयो आइ आफा बिदा फंबाय गासिखौबो लिंहरलायनानै जयैनो रंजा खुसियै फुजा होनानै जानाय जायो आरो दैसारनाय बर'फोरनि नेम फालिनाय दै सारनाय बेबादिनो बुरि बुरि ज' लेंलायनानै बिदिनो दै सारलायनाय दै सारनायनि ओंखाम जाहोलायनाय जायो बिदिनो हारिमुवारि फोरबोफोर दं आरो